साढ़ी डोगरी भाशा बोह्त पुरानी भाशा ऐ पैह्ले जेह्के जम्मू कश्मीर बिच्च ते इस्सै बिच्च जेह्का जम्मू ऐ साढ़ा ओह्दे बिच्च डोगरी बोल्ली जंदी ते इतेहास जेह्का ओह् काफी पुराना अगर अस दिक्खचै इसदे बिच्च जियां दो चार बाह्रलियां स्टेटां बी हैन जियां हिमाचल बगैरा उत्थें बी डोगरी बोली जंदी ऐ में पढ़ेआ हा पैह्लें कि जेह्का पाकिस्तान दे किश हिस्से न जेह्के जम्मू कश्मीर कन्नै कन्नै लगदे न उं'दे बिच्च बी एह् डोगरी भाशा बोली जंदी साढ़ी डोगरी जेह्की ऐ एह्दे पैह्ले पैह्ले परानी अपनी इक लिपि ही लेकिन जियां जियां बाकी भाशा दा प्रभाव इत्थै जम्मू कश्मीर पर पौंदा गेआ ते जेह्की साढ़ी लिखने दी ही एह् सीमित होंदी गेई लेकिन बाकी जियां बाकी जेह्के राइटर बगैरा न उ'नें दिक्खेआ कि नेईं इक साढ़ी डोगरी भाशा एह् खतम होंदी जा दी ऐ ते उ'नें केह् कीता कि हिंदी दी जेह्की लिपि ही उसी सोचेआ कि इसी आडाप्ट करी लैन्ने आं ताकि जेह्की अपनी साढ़ी डोगरी भाशा अस इसी बचाई सकचै इ'या गै पैह्ले पैह्ले जेह्के पराने पराने राइटर हे न ओह् बी डोगरी च गै लिखदे हे अपनी इक लिपि बिच्च लिखदे हे लेकिन हून जेह्के नमें नमें राइटर होंदे जा'रदे न अच्छा लिखदे लेकिन ओह् लिखदे उ'यै जेह्की लिपि जेह्की हिंदी दी आडाप्ट कीती गेदी ऐ इ'यां इ'यां गै टाइम टाइम दा थ्रू एह् इवाल्व होऐ दी ऐ डिवेल्प होऐ दी ऐ लेकिन अस जेह्के साढ़े डोगरी न इ'न्नै होर होर कम्म करना चाहिदा ताकि अस अपनी भाशा गी होर ज्यादा संजोई सकचै होर एह्दा पर कम्म करी सकै तांकि अगर अपनी भाशा गै नी रौह्गी ते लोकें गी केह् करना लोकें गी इ'यै करना चाहिदा कि अपनी भाशा गी समेटना चाहिदा उसी होर ओह्दा बिस्तार करना चाहि्दा अगर अस बाह्र ने लोकें गी दिक्खचै नी ते ओह् केह् करदे अपनी अपनी भाशा बड़ा गर्व करदे तां कि उसी जियां अस पंजाबी होई गे पंजाबी कुदै बी जान उठी न ओह् अपनी भाशा बोलदे लेकिन साढ़े डोगरें गी बड़ी शर्म औंदी अपनी भाशा बोलने गी इ'यै होना चाहिदा कि जेह्के जेह्के डोगरे न उ'नें अपने बच्चें गी बी अग्गें डोगरी सखानी चाहिदी तां के ओह् बी अच्छे तरीके कन्नै बोलन सिक्खन सिक्खन तां कि अच्छे तरीके बोली सकन